ते रेत्ता सटाना हा ते किन्नें किन्नीं तांह् ऐ ट्राली अच्छा अच्छा ते करी ओड़ेओ सोलां सौ आह्ली करी ओड़ेओ इक हां जी हां जी शैल रेता लेआनेंओ ठीक ऐ त्रिया बी कराना हा भला